राज्य की बात की जाए तो र हमारा सबसे पसंदीदा राज्य है मध्यप्रदेश जहाँ हम लोग गर्मी की छुट्टी में हम लोग जाते थे हम हमारे दोस्त लोग जाते थे वहाँ पर हमारा लोग का घूमने में बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर वहाँ पर पसंदीदा सबसे घूमने लायक जगह है वहाँ पर अम्बा देवी मंदिर है वहाँ पर बहुत सी बहुत अच्छा बहुत ऊपर हैं अम्बा देवी का मंदिर वहाँ हम लोग से सीढ़ी से चढ़ कर जाते थे वहाँ पर वहाँ पर सीढ़ी पर चढ़ कर जाते थे जो कि बहुत अच्छा लगता था और वहाँ पर बहुत सी जगहें हैं ऐसी जहाँ घूमने वहाँ पर हम लोग जाते थे तो बहुत मस्ती करते थे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर और मुंबा देवी मुंबई में तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ घूमने के लिए हम लोग गए थे वहाँ पर हम मैहर गए थे वहाँ पर वहाँ से एम पी आते हैं वहाँ एम पी में बहुत ही माता रानी का मंदिर है बहुत ही ऊपर है वहाँ से सीढ़ियों पर चढ़ कर जाना पड़ता है और बहुत ही ऐसे बनारस है ये काशी विश्वनाथ गए थे घूमने हम लोग अपने दोस्त के साथ और एक बार तो हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ भी गए थे वहाँ पर घूमने जो कि बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर ट्रेन से ट्रैवल करके जाते थे हम लोग बहुत अच्छा लगता था और हम लोग वहाँ जाकर काशी विश्वनाथ में अच्छा दर्शन करके वहाँ के मंदिर उंदिर बहुत ही अच्छा है बहुत ही बहुत सी दूर दूर से बहुत ही आते हैं सब घूमने वह बहुत ही अच्छा मन मंदिर उंदिर वहाँ पर वहाँ पर हम लोग जाकर बहुत ही अच्छे तरीके से घूमे वहाँ पर नहाए नहावन उभन किए बहुत ही अच्छी जगह थी वहाँ पर फिर वहाँ से हम लोग आए महाराष्ट्र महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ पर तो बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए जैसे जूहू चौपाटी हो गया बहुत ही ऐसी जगहें हैं जहाँ पर घूमने के लिए जूहू चौपाटी में बहुत अच्छा लगता है वहाँ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से घूमे हैं और हम लोग बहुत मस्ती करते हैं वहाँ पर पानी बहुत ही अ अच्छे तरीके से वहाँ वहाँ से आगे अम्बा देवी हम लोग घूमे घूमने गए थे वहाँ पर भी अच्छा लगता है अम्बा देवी में बहुत ही ऊपर मंदिर है वहाँ पर हम लोग सीढ़ियों से चढ़ कर जाते थे जो कि बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर